ह्या म्हयन्याचे हांवें आमच्या लायटीचें बील भरलेलें बील बी सगळो पेमेंट जालो मात म्हाका कांयच येवंक ना ना ट्रानझेक्शन येवंक ऑनलायन ना आनीक किदें येवं हांवें ऑनलायन भरल्लेलें आतां सो म्हाका तें म्हाजें ट्रानजेक्शन जालां ऑर ना तें म्हाका कशें कळटले म्हाजो वेरीफाय करपाक जाय म्हाका अकवंट जाल्यार तें कशें कळटले तें मातशें म्हाका कळूंक शकता जाल्या प्लीज म्हाका सांगात